हेलौ औ आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो सान्दों दा नोंसिनाव हजोंहाय गामियारिफ्राव आबादफ्रा माबायदि टेकन'लजिफोर माबादि सोलिगासिनो दं बेनि बादै आङो एसे सोंहरनो सान्दों दा मा मा आबाद खालामगासिनो दं नोंथाङा दा नोंथाङा कय बिघासो हा गायदों थामजि बिघा थामजि बिघानि गेजेराव नों बेसेबां आबाद मोनगोनबादि मोन्दों बिदि बिदिसिम थांगोनबादि मोनथारदों नोंथाङा दा बाहाय जेबो मेडिसिननि माबा बाहायनाय जायाखैना नोंथाङा आदसा बिदिबाथ' जोबोद मोजां नोंथांनि आबाद मावनायखौ खोनानो मोननानै आं जोबोद गोजोनबाय ना माइनि अनगा नों दस्रा गुबुन आबाद मावगोनना मावा आदसा बिदिबाथ' जोबोद मोजां नोंथांनि आबाद खालामनायखौ खोनानानै आं गोजोनबाय